ہمارے ادھر پہلے ایک یا دو ہاسپیٹل تھا اس سے زیادہ نہیں تھا اور آدمی بھی بہت زیادہ ماترا میں بیمار ہوا کرتے تھے اور اب جو ہے کم سے کم دس یا بارہ ہاسپیٹل بن چکا ہے اور آدمی جو ہے اینی ٹائم کسی بھی ٹائم ہاسپیٹل جاتے ہیں دوائی کی سویدھا پہلے نہیں تھی اب چوبیس گھنٹہ دوائی لے لو جب مرضی دوائی لے لو ہاسپیٹل میں دکھا لو اینی ٹائم ڈاکٹر رہتے ہیں ایمرجنسی بھی کھلا رہتا ہے جب مرجی جب جا سکتے ہیں آپ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا کھالی دو ہی ہاسپیٹل تھا پہلے سے اچھا سدھار آیا ہے ہمارے ادھر اور کووڈ کا جو رائے ہے میرا وہ کووڈ میں پہلے بہت آدمی مرے ہیں کووڈ کے چکر میں اور بیمار ہوئے ہیں تو اب ہمارے ادھر وہ سب چیز کی پہلے سے سویدھا کر کے رکھ رکھے ہیں بیڈوں میں اگر آئندہ بائ چانس اگر ویسا کچھ ہوا تو بیڈ کی ویوستھا آکسیجن کی ویوستھا نرس کی ویوستھا اور ڈاکٹروں کی ویوستھا بہت تگڑی کی گئی ہے اور اور آدمیوں کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کی جاتی ہے نرس اینی ٹائم وہیں پر رہتی ہے ایک پیشینٹ کے پاس ایک نرس اور ڈاکٹر بھی رہتے ہیں اور اینی ٹائم ہاسپیٹل کھلا رہتا ہے پہلے سے بہت اچھا ہو گیا ہے سب چیز اور اب ہمیں اچھا لگتا ہے جانے میں بھی اچھا لگتا ہے سن کر بھی اچھا لگتا ہے دوسروں کے منہ سے تعریف ہم اپنے ادھر کے ہاسپیٹل کے بارے میں